औवाखौ दानबाय दाननानै बिदिनो मोजां हास'बाय हास'नानै बानदोब्रै बानदोबासो खाबाय ओमफ्राय सिखाजों मोजां बे बाथाखौ सैनानै खावा होनानै खाबाय आरो बेनि दुमनाया ओमफ्राय सेन हेबनाया मोजां औवा औवाखौ जखा लानानै दानस'बाय दानस'नानै मोजां दाबा सिखा दाबाजों गोरलै गोरलै गोरलै गोरलै खाथि जिरबाय आरो मोजां

खाथिखौ ओमफ्राय एसे बुरजा माबानानैसो फिसा फिसा फिसा माबानानै खाथि जिरबाय जिरनानै ओमफ्राय दुरुं दुरुं गोरलैजोंनो एसे मोजां माबानानै हेबबाय आरो

अनथ'थ' बान्दो बान्दोसे बान्दोबासो नांगोन आरोखि दुरुङा सेन हेबनाया खखाबो औवाखौ जखा लानानै मोजां दानस'नानै ओमफ्राय सिमफ्रिबाय सिमफ्रिनानै एसे दाब्लां दाब्लां दाब्लां माबानानै हाखावनानै सिमफ्रिनानै ओमफ्राय बे दुरुंखौ

माबानानै सिंखावनानै गोरलै गोरलै ओमफ्राय दुरुंजों बेबो बान्दोबासो नांगोन दुरुं हेबनानै खानाया

खफ्रि हेबनाय खफ्रि हेबननाया बे औवाखौ दा जखा लानानै दानस'बाय दानस'नानै आराम खाथि जिरबाय एसे बुरजा नांगोन आरो खाथि जिरनाया ओमफ्राय माबाजों बेखौथ' गोरलै गोरलै खाथि जिरनानै माबा गोदोथ' एसे लाइहुलाइसो माबायोमोन माबा मोननै खफ्रिखौ खाथिया हेबनानै खाथि माबानानै मोननै माबानांगौ आरोखि हेबनानै ओमफ्राय लाइहुलाइखौ जाबनानै

सय सातथासो जाबबाय ओमफ्राय खोबबाय खोबनानै बै जिं जिंखौ एसे खाखबबाय आरोखि एसे बेनोसै आरो आंथ' फानामोन आं न'आव हमनायनि थाखायसो आं हेबोमोन आङो आंथ' रावनिफ्रायबो सोलोङाखै आं निजिसो